हम जे ई किताब लेलहुँ रहऽ ओकर पॉजिटिव सबसँ बड़ा चीज ई छै कि एग्जामके जे सिलेबस छै ओ सिलेबस से पूर्णतया रिलेटेड छै आओर एक्स्ट्रा चीजके समावेशन नहि छै आ अनुपयुक्त बात जे छै से ओहि किताबमे शामिल नहि छै